हां जी माता वैष्णो कोई सर इत्थुआं पंञताली किलोमीटर जम्मू फ्ही जम्मू दा अग्गै पंञताली किलोमीटर कोई अग्गै जम्मू ऐ जाने ताईं इत्थुआं लोकल म मैटाडोर फकड़ने पौंदी पैह्ले फिर उदे बाद अग्गै जम्मू आह्ली बस्स फिर कटरे आह्ली ट्रैन रेल बगैरा जम्मू दा गै जंदियां हां टैम्मां टैम्मां दी